नंगौ आं गोबां हानजानि जामुं संफेरबाय बिदिनो जेरै हाबा हुखानि बिदिनो हाबायाव सोरनिबा दै सारनाय बेफोराव आं संखांबाय संनायाव खस्थ' मोनो बिदिनो गोलोमो एखम्बा गोलोम बोथोर फैयोब्ला बिदिनो बेदर लाब्रा दालिफोर संबाय बिदिनो आरो नाफोर एवबाय बिदिनो संबा खस्थ' जायो खस्थ'आ बेनिफ्राय होयो न'फ्रावबो बिदिनो एखम्बा रावबो गैयाबा संनांगौ जायो आरो उपाय गैया आरो मा खालामनो खस्थ' ओरै आङो अमा सङो दाव बायदिसिना बिदिनो ना फ्राइ खालामनाय मानाय एक्सुयेलि बिदिनो मस्ला मस्लि होनाय मानायफ्राव एक्सपार्ट आरोखि आंबो एसे संनायाव गोथाव जायो आरोखि बिदिनो